अनुराग ट्रैवलर्स से बात हो रही है अनुराग जी मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ अजय ठाकुर अनुराग जी मुझे मढ़ई घूमने जाना था तो क्या टाइम सही रहेगा मेरे जाने के लिए देखिए मुझे तीन दिन के लिए मढ़ई जाना है ठीक है तो मैं आपके पंद्रह अप्रैल को यहाँ से निकलने वाला हूँ तो सोलह सत्रह अठारह को मैं वहाँ रहूँगा उन्नीस को अठारह को शाम को मेरी वापसी है तो आप मुझे गाड़ी प्रोवाइड करा देंगे उस दिन देखिए अनुराग जी हम सात लोग हैं तो बड़ी गाड़ी लगेगी तो आपके पास सात में गाड़ी अवेलेबल है क्या कोई तो किस टाइप की गाड़ी रहे बोलेरो कर देंगे क्या ठीक है तो बोलेरो आप करवा दीजिए तो बोलेरो मुझे भोपाल से ही रहेगी तो आप पंद्रह तारीख को बोलेरो सुबह मॉर्निंग में लगवा देंगे भोपाल में हाँ तो एक क्या है मुझे बता दीजिए कि ये क्या है कि मढ़ई के बारे में मुझे तो कोई इंफ़ोमेशन नई है तो आपको कोई आइडिया है कि मढ़ई कैसे क्या जाना रहेगा क्या रहेगा मढ़ई के लिए कहाँ ये पहुँचना पड़ेगा नहीं मढ़ई के लिए पहुँचना कहाँ पड़ेगा हमें पहले हाँ हाँ हाँ नहीं वो बुकिंग तो हो गई है ऐक्चुअल में क्या है मुझे मढ़ई का आइडिया बस ये है कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक में है तो होशंगाबाद से कहाँ जाना रहेगा कोई आइडिया है आपको

क्या अपना था सुहागपुर जी सोहागपुर ठीक है वहाँ से कहाँ जाना है फिर अच्छा सोहागपुर से सत्रह किलोमीटर दूर है तो अंदर जंगल में है क्या तो ठीक है तो अनुराग जी पन्द्रह तारीख का फ़िक्स रखते हैं डन ठीक है अब क्या चार्जेस रहेंगे आपके आप मुझे बता दीजिए कि पर किलोमीटर आपके यहाँ कुछ चार्जेस रहते हैं क्या रहते हैं

तो यहाँ से वो मढ़ई तक का कितना रहेगा भोपाल से मढ़ई और फिर लौटने का भी अपरॉक्सीमेट बता दीजिए

पाँच हजार

हाँ ठीक है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पेमेंट कैश में लेंगे या ऑनलाइन पे करना पड़ेगा

नहीं तो आपका कोई ट्रैवल एजेंसी का कोई क्यू आर कोड वगैरह हो तो मैं पेमेंट अभी कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो आप मुझे भेज दीजिए मैं करवा देता हूँ पेमेंट ओके थैंक यू अनुराग जी